السلام علیکم میری بات پاسپورٹ سے ہو رہی ہے جی میں کچھ ہفتے پہلے اپنا پاسپورٹ کے لیے درخواست دیے تھے جی جی جی جس کے مطابق ابھی تک کوئی جانکاری حاصل نہیں ہوئی ہے آپ ذرا بتائیں گے جی نو دو چھ تین چار چار جی جی جی اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے جی جی پاسپورٹ دوبارہ پاسپورٹ آفس دوبارہ آنا ہوگا آن لائن کر دیے جی آپ کا شکریہ